हांवें पयलें फावट एक रांदपाचोच सेट मागयिल्लो तो खूबच बरो आशिल्लो आनी तेमीन जो म्हाल हाडलो तेची पेकिमग बी खूब बरी आशिल्ली तेंतून सात कुलेरा पांच बारीक ताटां आनी पांच व्हडली ताटां चार गुळमां दोन वाडपाचे काशे आशिल्ले आनी तीन पेले चार तोप आशिल्ले आनी तें बरेंच घट क्विलिटीचे आशिल्ले आनी आनी तें तो म्हाल बरोच टिकावू आस आशिल्लो आनी तो सवाय आशिल्लो तो आमच्या सगळ्या घरच्यांक आवडलो आनी आमच्या शेजाऱ्याकय आवडलो आनी तो म्हाल घेवन हांव खूब समाधानी आनी खूश आसां